ہلو جی میں وسیم بول رہا ہوں آپ ایئرلائن سے بول رہے ہیں جی سر ابھی ہم نے ایک ٹریول کیا تھا ابھی ہمیں کافی سارے ایشوز ہوئے ہیں جب ہم جا رہے تھے راستے میں آپ آپ کے یہاں پہ جو ہے نا کھانے کی بہت زیادہ دقت آ رہی ہیں اس میں آپ کھانا صحیح نہیں ملا تھا اور اور وہاں پہ جو ایئر ہوسٹیج تھیں ان کا بیہیویر وغیرہ صحیح نہیں تھا یہ یہ ایشو سارا کیوں آ رہا تھا جی جی جی جی سر اور پریشانی ہوئی ہیں کافی اور ٹوائلٹ وغیرہ کافی گندہ تھا آپ بھی جانتے ہیں کہ ہوائی سفر میں اس طریقے کی دقتیں بہت ہی زیادہ معانی رکھتی ہیں کسی کو الٹی وغیرہ ہو جائے بہت ہی زیادہ گندہ تھا میں کیا ہی بتاؤں مطلب شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا میں سر فلائٹ وغیرہ تو ٹائم سے چلی گئی تھی لیکن لینڈ کافی اس میں ٹائم لگ گیا اس میں ایکسٹرا کافی مطلب ہمارا ٹائم تھا پہنچنے کا آٹھ تیس کا تھا پہنچتے پہنچتے دس بج گئے یہ اتنی ساری پرابلم کافی بڑی پرابلمس ہیں یہ سر موسم سر موسم خراب نہیں تھا موسم صحیح تھا موسم خراب ادھر بنگال کی سائڈ چل رہا ہے لیکن ہمیں آنا تھا دہلی آنا تھا دہلی ادھر موسم صحیح ہے گرمی پڑ رہی ہے بس گرمی سے فلائٹ ڈلے ہونے کا کوئی تعلق تو ہے نہیں جی سر آپ براہ کرم پرابلم کو سالو کریں ہمیں تو خیر آ گئے لیکن آگے مسافروں کے لیے آسانی ہو اس چیز پہ دھیان دیں آپ ہماری یہی آپ سے درخواست ہے پلیز ہماری یہ کمپلین کو نوٹ کر آپ اس مسئلے کو حل کریں ہوں جی جی جی بہت بہت شکریہ